ہیلو جی میری بات جامعہ سراج العلوم میں ہو رہی ہے میں انضمام خان ہوں اور میں بونڈیہار میں رہتا ہوں جوکہ بلرام پور ڈسٹرک میں ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے ادارہ وائی تب تربیتی پروگرامنگ کا انتقاد ہے جو پیشے ورنہ ترقی کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں میں اپنی مہارتوں کو بہتر بنانے اور اپنے کیریئر میں ترقی حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہوں براہ کرم مجھے اپنے قریب ترین تربیتی مراکز کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ میں رجسٹریشن اور دیگر ضروری اقدامات کر سکوں آپ کی توجہ اور معلومات کے لیے میں شکر گزار ہوں